दिक्खो जी पैह्लें होंदा हा रेडियो ते सारा म्हल्ला ओह्दे बिच्च ही बेहियै खबरां सुनदा हा इक्को घर च बैठदे हे ते इन्ना मज़ा औंदा हा किट्ठे होइयै खबरां सुनदे हे ओह्दे बारे च गल्लां बातां करदे हे खबरां दियां के इ'यां इ'यां एह् खबर उत्थूं दी अज्जकल इ'यां होआ दा कि कोई कुसै दे घर नी जंदा कोई पता नी होंदा खबरां दा अपने घर बैठियै कोई अखबारां च खबरां सुना दा कोई टी वी च सुना दा कोई फोनै च दिक्खा दा कोई पता निं होंदा कु'त्थें दी केह्ड़ी खबर ऐ कुसै गी कुसै कुसै गी गै पता होंदा ते पैह्लें इन्ना मज़ा होंदा हा हून इन्ना मज़ा है नी रेह्दा पैह्लें लोग इ'यां करदे हे भई खबरां दे ब्हान्ने इक दूए दे घर चली जंदे हे प्रेम भाव बड़ा होंदा हा थकाव होंदा हा अपने आप च ते हून उ'नें इक दूए दे घरै दा कोई उ'नेंगी ओह् निं पता निं होंदा कि जाना जां नेईं जाना इ'यां रैंह्दे अपने जी आकड़ा च ई ते एह् जेह्ड़े नेट नुट चले दे न इयां खबरां सुनने दा बड़ा अच्छा लगदा पर बच्चें गी एह् खराब करा दे न बच्चे गलत रस्तें पर जा दे इं'दी बजह् कन्नै खबरां खुबरां सुनदे निं कोई अच्छी गल्ल दिखदे ते निं ते बेहियै गेमां गूमां खेलदे रैंह्दे पढ़ाइयां अपनियां वेस्ट करा दे एह् नेट बड़ी बुरी चीज ऐ इक गल्ला बास्तै अच्छी बी ऐ ते इक गल्ला एह् बुरी ऐ